आं सा भारतारि ट्राइबेल फुड बांसिन संनो मोजां मोनो मानो होनबा जानोबो मोजां मोनो एसे स्पाइसि फुड गोथाव मोनो ट्राइबेलफोरा बांसिन स्पाइसि जायो एन्ड बइल जायो आं बइलखौ संनो बांसिन मोजां मोनो आरो बांसिनानो अमा बेदरखौ बइल खालामनानै सबसाय गोरलैसिन सानो आरो ओ बांद्राय इनग्रिडियेनसाबो खम एथ' खम जायो ओमफ्राय आङो थाव गैयै ओरैनोथ बेदराव गावनो थाव जाखायोनालाय स' थाव गैयै इसे एकस्त्रा अइल होआलासिनो बेखौ बइल जानो गोथाव मोनो संनोबो इजि